हिंदी भाषा को बचाए रखने आगे बढ़ाने के लिए सरकार तमाम कोशिशें कर रही है जैसे कि लोगों को लोगों के पास भेजती है कि वह अपनी भाषा को बताएँ और लोगों तक पहुँचाएँ कि वह उनकी भाषा हिंदी है ज़रूरी यह है कि आज के डेट में हम क्या करते हैं कि मॉडर्न ज़माने को देखते हुए लोग इंग्लिश बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं प्रिफर करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें हम हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं कि हिंदी को जो है पीछे छोड़कर इंग्लिश में आ रहें क्यों आ रहें क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो है हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं उसको मान्यता दे रहें इसलिए जो है हम पीछे हो रहे अपनी भाषा को पीछे कर रहें क्योंकि जब हम स्वयं अपनी भाषा को लेकर उत्सुक नहीं होंगे उसे बचाए रखने के लिए या फ़िर उसे आगे बढ़ाने के लिए तो वह भाषा ज़रूर से ज़रूर पीछे जाएगी इंग्लिश भाषा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह भाषा नहीं है हिंदी हमारी मातृभाषा है उसे बचाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए उसके लिए हमसे जो बनता है वह करना चाहिए लोगों को जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो उनसे मिलते हैं उनकी भाषा दूसरी होती है तो हमें सीखनी पड़ती है तो जैसे यहाँ कोई आता है तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए अपनी भाषा उन्हें बताना चाहिए उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारी भाषा में वह गुण है जो हर किसी को सीखना चाहिए वह क्वालिटी है कि हिंदी भाषा में जितनी तहज़ीब है जितनी जो है आप कहते हैं कि गुणवत्ता है जितनी सुंदरता जितने प्यार से आप हिंदी भाषा बोल सकते हैं उतनी अच्छी तरह से आप इंग्लिश भाषा में किसी को नहीं समझा सकते इंग्लिश भाषा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं भाषा है लेकिन वह एक सब्जेक्ट है तो इंग्लिश को हम उतना बढ़ावा दे रहें अपने यहाँ नहीं देना चाहिए हमारे यहाँ हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए यह कंपल्सरी होना चाहिए कि हम कहीं भी जाए लेकिन अपनी भाषा को नहीं भूलें हम अगर हिंदुस्तान में हैं तो हमें हिंदी भाषा बोलनी चाहिए कोई भी आम आदमी है अगर उसे बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं अगर वह अपने यहाँ है तो वह अपनी भाषा बोलना प्रिफर करता है जैसे हम शहर में जाते हैं हमें अपनी गाँव की भाषा आती है तो हम जब भी हमारे घर से फ़ोन कॉल्स वगैरह जाते हैं तो हम यह नहीं करते कि हम उस शहर की भाषा में घर पर बात करते हैं ज़्यादातर हम यही प्रिफर करते हैं कि हमारे घरवाले हमसे जिस भाषा में बात करते हैं हम उसी भाषा में उनसे बात करेंगे तो इसलिए हिंदी भाषा को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहें सरकार भी कर रही है लोगों द्वारा मुहिम चला रही है उनको परिचित करा रही है लोगों से कि यह हमारी भाषा है यह हमारे गाँव के लोगों की भाषा है हमारे गाँव के लोग भी यह हिंदी भाषा जानते हैं उन्हें जो है परिचित करा रही है एक दूसरे से तो इससे क्या होता है कि हमारी भाषा जो है वह हिंदी है यह पता चलेगी लोगों को कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदी बोलना आवश्यक है होना ही चाहिए इसके लिए आम लोगों को भी कदम बढ़ानाचाहिएचहिए कि अगर हम कहीं जाते हैं ज़रूर हम उसकी भाषा सीखेंगे लेकिन हम अपनी भाषा भी उसे बताएँगे हमारी भाषा भी उसे सिखाएँगे हम अगर जानते हैं होता है ना कि आदान प्रदान होना चाहिए अगर हम वहाँ जा रहे तो उसका लेंगे अपना देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ गए उनकी भाषा सीखकर चले आए अपनी भाषा उनको बताए नहीं कल को वह आएँगे तो उनकी भाषा हम समझेंगे लेकिन हमारे आस पड़ोस वाले नहीं समझेंगे और जब उन्हें हमने अपनी भाषा समझा दिया तो वह हमारे यहाँ आएँगे हमारे यहाँ का हर किसी व्यक्ति से मिलेंगे परिचित होंगे उनकी विचारधारा को समझ पाए तभी समझ पाएँगे तभी मुमकीन होगा जब वह हमारी भाषा को जानेंगे और हमारी भाषा मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी में हमें बोलना अतिआवश्यक है